हमारे उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक चुनौतियों में जैसे बड़े बड़े ब्यवसाय लगाएंगे तो उसमें जो है बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं चुनौतियों को आदमी जो है व्यवस्थित करने के लिए जो है जिस तरह कि चुनौतियाँ आती हैं उस तरह के विभाग में जा कर के जो है उनकी जानकारी ले कर के उनको सुव्यवस्थित कर लेता है उसको समाप्त करवाता है इससे हम उसका जो है शुरुआत जो करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे उस व्यवस्था बन जाती है और एक बड़ा व्यापार खड़ा हो जाता है और खंडित बाज़ार जैसे छोटे छोटे बाज़ार होते हैं छोटे छोटे बाज़ारों से जो है सामान भेजना भुगतान कराना सारी व्यवस्था को जो है ठीक ठाक से कर लेना जो है यही एक हमारी बहुत बड़ी विशेषता होती है इसमें जो है धैर्यपूर्वक अपना जो है जैसे बिजली प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग के एस डी ओ या जे ई से मिल करके जो है अपना सब कुछ सही करवाना जो है उसके साथ साथ जो है बिजली मुहैया के लिए जो है उनसे आदेश लेना जो है उनसे आदेश करवाना आप हमको बिजली मुहैया कराइए आप हमारे व्यापार में हमारे व्यवस्था में आप सहयोग करिए और उसकी जो है व्यवस्थाओं को बनाएं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो